सिमरन राजपूत बोल रहे हो हा सिमरन जी एह इक सर्वे काल ऐ तुसें गी याद ऐ तुं'दा इक डोगरी च इंटरव्यू कीता हा ओह्दी सैकंड काल ऐ ठीक ऐ उसी गी ओह्दी गै सर्वे काल ऐ तुसें गी किश इक सुआल पुछने ते तुसें उ'दां जवाब देना ठीक ऐ हां सिमरन तुं'दे एरिया च कोई शोशल इशू है मतलब कोई तुसें गी परेशानी जि'यां एजुकेशन दे रलेटिड कोई मतलब इ'यां काॅलेज दूर पौंदा होऐ जि'यां कुद्धर रौंह्दे ओ तुस उत्थै जीडीसी अख़नूर है ना अच्छा तुस परेड पढ़दे ओ ना अच्छा इक नम्बर दा इक नम्बर दा फ्ही पुल पार करियै फोहारा चौक उतरना फ्ही अग्गै ठीक ओ के थैंक्यू सिमरन